जी हाँ बचपन में हम कई जगह पर स्कूल ट्रिप गए थे कॉलेज में गए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा अनुभव भी अच्छा रहा हम हमारे स्कूल के समय हम फॉरेस्ट एरिया में गए थे वहाँ पर हमने कई सारी प्रतियोगिता करवाई थी और उन प्रतियोगिता में भाग भी लिया था और बहुत सारे प्रतियोगिता जिसमें से एक थी चित्रकला चित्रकला में बहुत अच्छा चित्र बनाना था आपको फॉरेस्ट का और हमने फॉरेस्ट का चित्र में कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे के चित्र बनाए वा वहाँ पर पेड़ उसमें पुरस्कृत भी किया गया बाद में जो बच्चे जिन्होंने अच्छा बनाया था उनको और क्विज कम्पीटिशन भी हुआ था प्रश्न काल भी हुआ था प्रश्न पूछे गए थे फॉरेस्ट इला वन क्षेत्र के इलाकों मैं वन क्षेत्र के जीव जंतुओं के बारे में उनके चित्र बताकर उनकी पहचान बताने में के बारे में उसमें भी कई बच्चों को सम्मानित किया था उसके बाद हम वहाँ से कई सारे पेड़ पौधे हमने लगाए फ़िर वहाँ पर उसके बाद उन पेड़ पौधों का नामकरण भी रखा गया फ़िर वहाँ से हम चले डोंगला की ओर मध्य प्रदेश में तो डोंगला जब हम गए तो वहाँ खालगन्ना में गए वहाँ पर ऐसी ऐसा एक दिन आता है जहाँ परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है परछाई भी नहीं रहती है फ़िर वहाँ से हम गए महाकाल महाकाल में हमने दर्शन किए उसके बाद हम उज्जैन के आसपास के कुछ मंदिरों में गए एक दो मंदिर में वहाँ जाकर हमने दर्शन वगैरह किया आसपास की चीज़ों को देखा जहाँ फॉरेस्ट इलाके हैं वहाँ पर हमको भ्रमण करवाया गया उसके बाद हम वहाँ से फ़िर आए फ़िर हम भैरवगढ़ होते हुए काल हेड़ा से फ़िर नारायण धाम आ गए नारायण धाम में हमको वृक्ष बताया गया जिस वृक्ष में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी सुदामा जी सॉरी सुदामा जी आए कि उन्होंने यहाँ पर चने खाए थे और यह जो लकड़ियाँ हैं यह ऐसी बस लकड़ी है जिसमें ना तो कीट लगती है ना कीड़ा लगता है ना सूखती हैं ना गीली रहती है हमेशा एक समान रहती है फ़िर वहाँ सर हम फ़िर हम स्कूल में आए स्कूल में हमने अपना अपना जो भी सामान था वह उठाया फ़िर हम वहाँ से घर आए घर आने के बाद हमने फ़िर वह जो सर्टिफिकेट मिले थे उनको अच्छे से घर पर आकर एकदम अच्छी जगह पर रखा फ़िर फ्रेम बनाकर और हमको यह बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम उस समय गए थे कॉलेज में भी गए थे